हां जी कहिड़े कहिड़े बाबति हा हा हा हा एक्चुली ज जेको तव्हां सलेंडर ॾेई विया हुआ त हुनजी सील हिकिड़ो त खुलियलु हुई ऐं बट हू हू टे हू टेंप्रेरी हूंअ पहिरीं कॾहिं ईअं कोन थियो आहे लेकिन हिन भेरे तमामु लीक पियो करे सलेंडर ऐं मूंखे सम्झ में कोन पियो अचे छाहे छा ॻाल्हि आहे त त कॾहिं त कंहिं टाइम ते ईंदा ऐं ऐं वेट बि तमामु घटि पियो लॻे इन जो न बराबरि शिकायत कोन थी पर मूंखे मुंहिंजे हिते ॿिनि टिनि चइनि महिननि खां तमामु घटि पियो हले ऐं कंज़प्शन उहा ई आहे जेको हमेशा थींदो हो ईअं त कोन थियणु खपे

तव्हांजी ॻाल्हि सभु ठीकु आहे बट मां ईअं ई थोरी न पयी चवां हिकिड़ा चार पंज महिना थिया आहिनि हिकिड़ो महिनो हुजे त ठीकु आहे हेन हिन खां पहिरीं त कॾहिं कोन ॿियो डिलेवरी मेन ईंदो हो त कॾहिं कोन ईअं हो जॾहिं खां तव्हीं आया आहियो त इहो सभु थिए पियो पंज में मूंखे कान्हे ख़बरु मूं ॿुधो आहे की हिते अलीगंज एरिया में जेको पुरनीया जे पासे आहे हुते कंहिं तव्हांखे सलेंडर नंढा सलेंडर फ़िल कंदे ॾिठा आहिनि अलाए मूंखे ख़बरु पई आहे न न बिना ॾिठे न पर इहो प्रूफ़ आहे न की टे चार महिना थिया आहिनि पंज छहनि महिननि खां छो पियो घटि हले ऐं हिते तोड़े करे तव्हां तव्हीं तव्हीं हमे तव्हीं हमेशा कांटो कोन खणी ईंदा आहियो कांटो हमेशा खणी ईंदा आहिनि माण्हू त पर ही पर मूं पर मूं कॾहिं बि इहो कोन सोचियो हो न सोचियो त मूं मूं सां गॾु कॾहिं इअं थियो ई कोन्हे त मां इहो छो सोचींदसि की तव्हीं कांटो खणी मूं त बिलीव करे ई खणी रखियो आहे न पर ही प्रोब्लम अचे पई मां हिन ओके पर मुंहिंजो ईअं ॿुधलु आहे विच में गाॾी बीहारे करे ॿिनि टिनि साहेड़ियुनि मुंहिंजी ॿ टे साहेड़ियूं आहिनि मूंखे ईअं ख़बरु पई आहे हेन मूंखे ईअं ख़बरु पई आहे तॾहिं मां चवां पई अॼु खां पहिरीं को इहा कंप्लेन कर मूं बि मूं बि मतिलबु पर मूं ठाही कोन्हे ॿार बि डाईंटिंग पिया कनि इहो सभु मूंखे ख़बरु आहे पहिरीं जॾहिं सभु ॼणा थींदा हुआ त घटि हलंदो हो थोरो ॿ चार ॾींहं अॻियां पुठियां त सम्झंदी हुअसि की हा भई ठीकु आहे खपति घणी थी आहे चिप्सूं ठहियूं आहिनि मिठायूं ठहियूं आहिनि होली में कुझु न कुझु सुठो ठहंदो ई आहे महिमान ईंदा आहिनि पर पर हिते त कुझु कोन्हे ॿार आहिनि ॿई डाइटिंग ते आहिनि त हू जिम था कनि हुननि खे बि ईअं ई रॉ शयूं ठहंदी आहे त सलेंडर किथां वियो मां तव्हांखे कोन चवंदसि त कंहिं खे चवंदसि भई हेन मुंहिंजी ॻाल्हि तव्हां ठीकु आहे पर हिन जो छा जो लीक पियो थि कहिड़े टाइम ते कहिड़े टाइम ते ईंदा मां ॿाहिरि वञां पई अड़े मां ईअं कोन चंवदसि मूंखे किथे मां अकेली आहियां घर में त मूंखे वञिणो आहे न किथे मां ॿाहिरि पुछंदसि कान छा अछा न मूंखे वञिणो हो तॾहिं पई मां अड़े भेण मूंखे मां मुंहिंजो पोइंट इहो आहे की मूंखे टाइम ॿुधायो न ठीकु हा बसि इहो करे वठिजो ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु ठीकु